हेलो हाँ पूनम दीदी हाँ नमस्ते नमस्ते दीदी की समाचार यए दीदी हमारा त बड़ा केन्ने गो एगो बात के बड़ी चिंता होइये ओही से हम अहाँके फोन करलौं यए दीदी क्या बताएँगे दीदी हम ये वोट गिराने के लिए गए ना अब आप तो बहुत बार वोट दिए है ना हाँ हम पहली बार वोट देंगे हाँ दीदी हम फस्टे बार इस बार देंगे वोट आप तो कई बार वोट दिए हैं तो कैसे कैसे वोट देते हैं थोड़ा सा हमको बताइए न नय कभी नहीं दिए थे मेरा नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में इसी बार तो मेरा नाम वोटर लिस्ट में आया है इस बार द्वारा ई हो रहा था ना सर्वे तो उसमें वोटर लिस्ट के लिए तब दिए थे सी एम दीदी को तो वही मेरा नाम चढ़वा दिए वोटर लिस्ट में तो मेरा नाम आया है हमको भी ओ लोग पर्ची भी दे आए हैं घर पर तो हम जाएँगे जो हाँ पर्ची मिल गया अब हम वोट देने जाएँगे थोड़ा सा हमको बताइए ना

तीन सौ छत्तीस

हाँ लाइन होगा जेंट्स का अलग लाइन होगा नय कि एक्के में रहता है ओ

अच्छा अब तो लेके जाना पड़ेगा ओ तब तो पहचान पत्र लेके जाना पड़ेगा नय दीदी अच्छा कुछ भी ले लेंगे पर प्रूव्ड होना चाइए नय अपना पहचान तो फिर अंदर में कैसे वोट गिराते हैं हाँ ओ पेपर पर मोहर हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हम लोग भी सुने मम्मी सब बोलती थी कि पेपर में मोहर मार के तब उसको फिर फोल्ड करके तब डालते हैं डब्बा में वो बोकस हो जाता है अच्छा और अभी तो वोट वाला अभी वोटिंग वाला है नय बटन सिस्टम ह्म्म मशीन हाँ ओ तो वही लिए मशीन पर क्या कैसे खोलते हैं हाँ हाँ हाँ ओ ठीक है दीदी बहुत बहुत धन्यवाद आपको आप हमको मदद किए आप हमको सलाह दिए आप बताए हमको ठीक है दीदी अब हम रखते हैं